हेल' हेल' सार औ आं सनितपुर डिसट्रिकनिफ्राय बुंदोंमोन सार आं माने दा क'क्राझाराव थायो आरो ओमफाय सार आंथ' बेयाव थाफैनानै आंहा गथ' गथाय हिनजावबो दंफैयो बिसिबो दंफैयो ओमफ्राय आङो खामानि जेबो मोनथ'वाखैमोन सार नोंथाङा आंनो खामानिफोर होनो हागोन नामा बा सुबिदाफोर खालामना होनो हागोन नामा औ सनितपुरनि आंथ' नै दाथ' बावआखै सार आङो सप्ता गंथामसो जादों आरो सार थाफैनाया ओमफ्राय आङो सोलिनो उसुबिदा जागासिनो सार मावोमोन मावोमोन सार आं बिदिनो लेबार खामानि मावोमोन आरो एथबां मिस्थ्रि फोरजों मावफायोमोन बा सोरबा मालिकनि न'आव थांनानै खदाल जावहैयोमोन हाग्रा सनोमोन बिदि मावोमोन आरो सार

औ औ सार

औ आं मेट्रिकसिम फरायना दोनदों सार औ औ औ मेट्रिक फास औ औ लिरनो रोङो लिरनो औ

औ औ औ औ औ सार औ औ जायो दे औ औ जागोन सार औ औ औ औ सार आंनाथ' गथफोरबो दं जाहैबाय बेखायनो आङो बे सितखौ मोनोबा साबसिन जागोन नामा होनना सानदों आं सार

औ औ औ औ औ औ जागोन दे सार औ सार औ